औ हेलौ सोरमोनलाय औ मा मा खबरमोन

औ औ खामानियाथ' नांगौ दा सिजेन ना दा बिलाइ आस्सा बिलाइ खानो गोरों ना ओरैनो हाग्रा एवनाय ना मा मा रोखोम गोरों अह सिगां मालाबा मावफैदोंमोन नामा जोंनि बागानाव अह अह अह अह अह दे मानसियाथ' नांगौ साबसे दं दालाय साब्रै साब्रै माने सय साथ जन आथ दस जनसो मोनगोन नामा दा सिजन जाबायना साहा बागानाव अह उम एसे मोजां नांगोन आरो मानसिखौ बिसासि नांगोन सोरबा थगायग्रा माग्राबा जानाय नङा दे फैनो हागोन उम

हाजिराखौथ' मिथिखागौ साहा बागानावथ' बारा होनाय जाया सारिस' होनाय जाया जोंना बागाना माने दुयस' साथि थाखा होयो दैलि बे दुयस' अह दे दैलि दुयस' थाखा दुयस' साथि थाखा होनाय जायो आरो उम औ दे होनबालाय दे मानसि लेंबोबाव उम